नौसिखिया बाइकर्स ज़्यादातर ये बच्चे होते हैं जो ईस्कूल में पढ़ते हैं लगभग तेरह चौदह साल के बच्चों में एक बहुत कौतूहल रहता है कि कभी उन्होंने किसी गाड़ी देखी और वो ले के उनको भागने की आदत पड़ जाती है और ऐसा प्रायः सभी जगह होता है तो अब इनके लिए नियम तो सभी के लिए एक से होते हैं लेकिन ये नियम समझे पढ़े वगैर ही गाड़ी चलाने लगते हैं और ये ऐसी गाड़ी चलाते हैं उससे तो पूरा वातावरण जो आसपास लोग रहते हैं वो तो भयभीत हो ही जाते हैं ये तो अपने मजे लेते हुए चलाते रहते हैं अब इनके लिए जो पालक हैं वो कम से कम ये ये ध्यान दें कि हमारे बच्चे कब कहाँ पर खास तौर पर जब इनके घर पर कोई बाइक लेकर कोई मेहमान आया हो घर की बाईक तो ऐसा है की जो माता पिता पालक है वो उठा के छुपा के रख सकते हैं लेकिन जो घर पे आया मेहमान है कभी कभी ये उनके हाथ से चाभी छुड़ा कर भाग जाते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये उनकी गाड़ी भी खराब करते हैं और अक्सर से खुद जो एक्सीडेंट वगैरह होती हैं दुर्घटनाएं ये उसी से होती हैं और नियम का पालन तो ये करते नहीं हैं तो इसके लिए नियम जो हैं वो माता पिता के ऊपर भी लागू होना चाहिए ये सबसे जरूरी है कि वो बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखें कि बच्चे गाड़ी लेकर और जब तक उनकी उम्र उस तरह कि ना हो जाए जिस पर जो नियम के अनुसार है जिस स्तर की उनको गाड़ी मिलना चाहिए हाँ छोटी गाड़ी कि बात अलग है कि छोटी गाड़ी अपने देख रेख में ये चलाते रहें लेकिन अक्सर ये बड़ी जो उनके काबू की नहीं रहती उसको भी लेकर ये भाग जाते हैं तो इसके लिए माता पिता यातायात के जो पुलिसकर्मी हैं या यातायात का जो विभाग रहता है वो तो ध्यान देता ही है लेकिन उनको कड़ाई से पकड़ कर के उनको उनके माता पिता को सोपें और उनको अच्छे से सीख देकर ही उनको समझाएं तो बात बेहतर हो सकती है